हँ बाजु

ई सब्जी ई अपनेके पासमे कोन कोन सब्जी हइ ठीक हए ठीक हए ठीक तऽ बैगन

साठि रूपये कठहल कैसे हइ अथी तऽ हमरा बैगन अढ़ाइ किलो लियके रहै रए ठीक छै आ कम नहि करबै तऽ कम बेसी नहि होइ छै ठीक छै ठीक छै अच्छा हमे आलुओ लेबै आलू जी आलू पचास मोन लेबै मगर कैसे दै छिही

हँ तऽ बीस रूपये एकरा लगेलियै ने किछु कम करियौ ने तबे हमरा ई अथी एक मोन दऽ दियौ

आ दू चारि पाँच किलो कठहल जी आरो होइ छै ने धनिऑं ऊनिऑं आ अथी धनिऑं आर छै खराब जी हँ तऽ दए देबै टमाटरे टमाटर आर

ठीक छै तऽ ई अपना तौलियौ ईसब दियौ ने ओकरबाद एतनिये समान अपना दियै ने तकरबाद आरो सोचै छियै तऽ लऽ लेबै आरो

ठीक छै आ ओकराबाद दए दियौ आओर